جی ہاں میں نے ڈرائنگ کلاس لی ہے اور مجھے اس میں بہت اچھا لگا اور ڈرائنگ مجھے ڈرائنگ کلاس لے کر ڈرائنگ کرنی آ گئی ہے جو مجھے پہلے نہیں آتی تھی پہلے مجھے ڈرائنگ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا جب سے میں نے ڈرائنگ کلاس میں حصہ لیا مجھے ڈرائنگ بنانی آ گئی میں اب کچھ بھی دیکھ کر کچھ بھی بنا سکتی ہوں اس سے مجھے بہت تجربہ ہوا ہے